पहिले कबड्डीआर खेलै रहिए कबड्डीआर बहुत बढ़िआँ लागै रहै खेलैमे हेँ आजकल तऽ आब नहि ओत्ते कबड्डी खेलै छै लोक पहिले तऽ बैट बॉल नहि खेलै रहिए पहिले हमेआर कबड्डिए खेलै रहिए हेँ ओकरबाद जाके किरकेट आब आब होलै अभी छिए थोड़ा ब वजन छै तऽ ओहिलिए बच्चा बच्चेसभ खेलै छै ओकरे जरमे जाइ छिए तनि मनि दौड़बड़हा करै छिए जे मतलब शरीर जे छै थोड़ा सेट होइ जाइ छै दौड़ला फिरला खेललासे लोकके अच्छा होइ छै हुँ तऽ पहिलेआर कबड्डी खेलै रहिए जे एँ तऽ गोड़ोआर जाइ रहै अथी मेचि पड़ि जाइ रहै रऽ तऽ तैओ नहि खेलनाइ छोड़ै रहिए हेँ तऽ मतलब मानिके चलिऔ आजकल जे छै आब जाइ छिए अभी अब गरमी पड़ै लागलै तऽ गरमीमे जे छै तनिक आब किरकेट खेलै छिए तऽ ओ मतलब परेशानी होइ छै वएहसब खेलै छै तऽ बोलै लै छै आबऽ आबऽ खेलऽ खेलबऽ तऽ अभिओ तऽ आब खेलै लगलिए तनिमनि दौड़बड़हा कएला खेललासे अच्छा होइ छै लोकके खेललाके बाद जे छै मानिके चलिऔ बच्चोसभ छै तऽ बच्चोके हेँ पढ़ाइओ लिखाइ करै छै लेकिन खेलनाइओ जरूरी छै आदमीके थोड़ा चलना चाही हेँ बुलना चाही दौड़ना चाही कि खेलके लिए इएह भेलै जे एना नहि दौड़ उड़ होइ छऽ तऽ चलऽ तनिके किरकेटे खेल लिए नहि होलै तनि कबड्डिए खेलि लेलिए एँ बहुते खेलै रहै हेँ तऽ लोक बहुत रकमके खेल छै तऽ हेँ लोक ओहिसे गुल्लिओ खेलै छै हेँ नहि होइ छै तऽ अथिओ खेलै छै आओर बहुत खेल छै अइसन हेँ तऽ हमहूँआर भी खेलै छिए एँ गामघरमे देखै छिए खेलैत तऽ आब ओ बच्चा उच्चा खेललै तऽ हमहूँ बीचमे लगै छै जे हमहूँ खेल लेलहुँ कि करिए तऽ लोकके उमरि बढ़ि गेलै ओ ठीक छै लेकिन खेलधूप तऽ करना चाहिए जब हम खेलधूप कएलासे छै आदमी ठीक रहै छै थोड़ा शरीर ठीक रहै छै हेँ तऽ ओ थोड़ा पाएर उर मतलब फ्री होइ जाइ छै लोकके तऽ खेललासे कोइ खराबी नहिए छिकै तऽ आदमी जतनाभी छहो हुँ आओर कमसे कम जे छै सुबहो शाम हेँ नहि दौड़बहो तऽ कमसे कम जाहो तनिके बच्चे खेलै छै तनिक ओकरे जरमे खेलि लेलिए तनिक एन्ने ओन्ने दौड़ै गेलिए हेँ बैटे बाॅल भेलै फुटबॉले भेलै फुटबॉले तनि खेल लेलिए तऽ ओहोमे दौड़लिए तऽ ओहोसे तऽ सुविधा भेलै ने तऽ ओ ओहि सुविधा होलै इएह जे हमर शरीरो बढ़िआँ रहलै मानिके चलहो एँ तऽ इएहलिए कहै छिअऽ जतनाभी आदमी छहो अपन अपन जे छै खेलल करहो अँए तनिक बुलल करहो तनिक एन्ने ओन्ने हेँ जाइले करहो हेँ खेलके मतलब वएह होलै जे आदमीके शरीर जे रहै छै बराबर ठीक रहै छै हेँ दौड़बड़हा कएलासे आदमीके वएहलिए खेल बनैएल गेलै हँ हेँ जे तनिक दौड़तै उड़तै लोक तऽ ओकर शरीर जे छै बराबर ठीक रहतै हेँ तऽ सभ आदमी जतेक छहो सब खेलल करहो हुँ अपन अपन जएह तोरा इच्छा छऽ सएह खेलहो हेँ खेलबहो तब अगिला देखतै हँ भाइ खेलै छै तब ने ओकरो लागै छै हमहूँ खेलतिए जेना एगो दोसरे एगो खेल रहलै हँ तऽ दोसर आदमी देखैत देखैत कहै छै हमरो खेलैके मोन छै हमहूँ तनि किरकेट खेलबै हेँ तऽ वएह बात होइ छै हमहूँ तनि बॉल मारबै कोना छक्का जाइ छै कोना चौका जाइ छै तब इएहसब समझ धीरे धीरे आबै छै हेँ तब टाइम मिलल करऽ तऽ खेल लेल करहो आओर बेकारके बैठलाआरमे कि होइ छै किछु मिलै छै किछु नहि मिलै छै एहिले तनिक काम घड़ी काम कै लहो हेँ खेल घड़ी खेल कै लहो लेकिन खाना घड़ी खानो खाहो खेलबो करहो सबबात करहो जिन्दगीमे छै सभलोक सबकिछु करैके चाही किएकि ई जिनगी छै लोकके बहुत अनमोल होइ छै हेँ जएह दिन छिए एकदिन चलि गेलै ओ दिन फेर घुरिके नहि आबै छै लोक इएहलिए लोक अपने खेलैके चाही खेला जे छै जतना भी छै लोकके अपना सौख मौज खेला उला परिवार सभके देखना चाही तऽ इएहले कहै छिअऽ दिन अनमोल छै हुँ तऽ लोक जे छै खेलनाइ चाही हुँ खेलधूप करहो जे आगाँ जे रहै छै गोर हाथ फ्री रहै छै ओ कहै छै हमरा घुटनामे दरद करै छै एक कहै छै हमरा ई नहि होइ हइ हम्मर गोड़ फुलि ईसब जदि तोँ खेलबहो हेँ हँ फुटबॉले भै गेलै किरकेटे भै गेलै से दौड़ैत रहबो खून तोहर फ्री रहतऽ तऽ ईसब बेमारिओ नहि होइ सकै छै ने एहि लैके जे छै अपना ई खेलधूप अच्छासे करैले करहो आओर अपना टाइम मिलऽ तनिक घुमल करहो हेँ खेललासे कोइ खराबी नहि होइ छै हुँ एहिलिए सभकेलिए खेलनाइ जरूरी छै आब जेना जकरा खेलाबै छै ओना खेलैके चाही जाइ छिए एन्ने ओन्ने खेला होइ छै हो गेल